हाँ हमारे पीढ़ियों में अभी भी पहले का जो व्यंजन बना है आज भी उसको बनाया जाता है जैसे महुआ का पूड़ी हो गया और दाल की पूड़ी हो गई और पहले के लोग महुआ को कूट करके उसको चावल में मिक्स करके उसको भी बना कर खाते थे जो कि अभी भी हम लोग भी कभी कभी उसको बना कर खाते हैं और दाल की पूड़ी तो बनती ही चली आ रही है अभी चाहे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी भी पीढ़ियाँ हो शादी ब्याह में भी वह ऐसी चीज़ बनते रहता है दाल की पूड़ी तो मतलब सदियों से चले आ रही है जो कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक बन रहा है और यह महुआ को पूड़ी भी बनता है जैसे बारिश के सीजन जब आती है तभी महुआ की पूड़ीयाँ और आम से बना कर उसको खाया जाता है और महुआ तो हमारे यहाँ सीजन बाय सीजन ही मिलता है लेकिन महुआ की पूड़ी हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक बनते चले आ रही हमारे दादा हो गए हैं दादा के दादा हो गए हैं सब लोग मतलब खाते थे जो कि अभी भी हमारे हस्बैंड है वह भी बनवाते हैं और हमारे परिवार में जो लोग हैं उसको बना कर अच्छी तरह से खाते भी हैं और ये महुआ दाल की पूड़ी तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी जानते हैं अभी चलती भी रहेगा ऐसा कुछ है नहीं और इसलिए महुआ की पूड़ी ज़्यादातर लोग खाते भी हैं और पसंद भी है हमारे यहाँ वही है जो हमारे पीढ़ी में चले आ रही है बनते चली जा रही है